भारताव हेल्थकेयारनि सिस्टेमा गुबुनजों रुजुनायाव दासिमबो मोजाङै आवगायाखै बिनिफ्राय आं सानोदि जोंनि हेल्थकेयार सिस्टेमा जोबोद जौगाबावनांगौ दं बेनिफ्राय माखासे देहा फाहामसालियाव गोबां रोखोमनि सोलायनो गोनांथि दङ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनि मावग्राफोर देहा फाहामगिरि बिसोरो दाब दाब हादराव मोजाङै सोलोंथाय एबा ट्रैनिं लानानै आखा फाखा साबसिनै सोलोंनांगौ आरो जोंनि नार्स आरो देहा फाहामसालियाव मावग्राफोरा सिखोन साखोन बेफोरनि सोमोन्दैबो गोनांथि होनांगौ दा आं बेखौनो सानोदि जोंनि देहा फाहामसालि आरो क्लिनिकफोरा गुबुनफोर गुबुनफोरखौ हायोब्ला बाहेरानिफ्राय डक्टर आरो गोजौ थाखोनि गोजौ थाखोनि फोरोंगिरिफोरखौ लिंहरनानै जोंनि जायगायाव जाय जायनि रोंगौथि गैया बेखौ सोलोंना लाखिनांगौ अब्लासो जोंबो गुबुनफोरनि बायदि आखा फाखा जानो हागोन